मूंखे पिक्चरु ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां हर हफ़्ते जुमें जुमें जी जेकी बि पहिरीं पिक्चर लॻंदी आहे उहा मां थिएटर में पहिरियों शौ ॾिसणु वेंदो आहियां मूंखे पिक्चर्स ॾिसणु तमामु वणंदियूं आहिनि जे पिक्चर में का घरु स्टोरी हूंदी आहे त हुअ मूंखे ॾिसण में तमामु सुठी लॻंदी आहे त हुन स्टोरीअ में का सम्झाणी हूंदी आहे अॼु जे तारीख़ में माण्हू हुअ सम्झाणी न खणी करे उहा पिक्चर जो दुरुपयोगु कंदा आहिनि बई जेको न करणु घुरिजे अॼु का बि फ़िल्मु ठहे थी त उहा असांजे घरु परिवार जे ॾिसणु अनुसारु ठहे थी उन में जेके घरु परिवार में बई जेके ॻाल्हियूं थियनि थियूं त उहे ॻाल्हियूं असां पंहिंजे घरु परिवार में न थियणु ॾियऊं ॿाहिरि वातावरणु जेको हेॾो ख़राबु थो हले उन खां पंहिंजे घर में ॿारनि खां बचाइजे हर हिकु ॻाल्हि सुठे नमूने कजे त सां इन इन काई बि स्टोरी जे अगरि डायरेक्टर ठाहिनि था हू एॾा पैसा लगाए करे ठाहिनि था त उहा असांजे सम्झाणीअ लाइ था ठाहिनि पर अॼु जे तारीख़ में जेको माहौल हले थो उन में माण्हू दुरुपयोगु कंदा आहिनि ग़लति सम्झंदा आहिनि पिक्चर्स खे इन करे माण्हू जेकी बि का पिक्चर लॻी त उहा हिकु विंदर अनुसारु ॾिसे मनोरंजन अनुसारु ॾिसे त असां उहे जेके टे कलाकु थिएटर में विहंदा आहियूं उहो हीअं सम्झी विहंदा आहियूं बई असां हिकिड़ो पंहिंजो सॼे हफ़्ते में जेको असांजे दिन दिमाग़ में हले उहो पंहिंजो असां हिननि पिक्चर में ॾिसी करे असां पंहिंजो मनु थकावट कंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं पिक्चर सुठी आहे उहो घरु अची करे घरु वारनि खे हिन हुननि खे सभिनी खे ॿुधाईंदा आहियूं पंहिंजा जेके दोस्त यार हुजनि उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं हीअ पिक्चर ॾिसी अचो असां ॾिसी आयासि तमामु सुठी पिक्चर हुई इन इन खां अॻु बि मां पिक्चर ॾिसी आयमि बाग़बान जीअं हुअ बाग़बान पिक्चर तमामु घरु परिवार ते सुठी हुई ईअं पिक्चर ॾिसण सां ईअं पिक्चर ॾिसण सां माण्हू हिकिड़ो घरु परिवार खे कीअं हलाइजे कीअं वॾो माण्हू पंहिंजे घरु परिवार खे हलाए थो उहो ॾिसिजे ऐं हुअ फ़िल्मु बाग़बान फ़िल्मु तमामु सुठी आहे